हेल' उम नों बानलु आसारा बानायनो नागेरदों दा ए बानायफेराखै आरो नों

माबा बानलुखौ हाखावबाय रुगोरबाय आमफ्राय बिदिनो थावगुबैजों माबा खालामबाय आमफ्राय जिरा मस्ला बायदिसिना हायजें थायजें देनानै गासिखौबो होजोब नांगौ आरो ओमफाय बिनि उनाव बयेमाव सोनानै दोननांगौ आरो हा औ गरम खालाम नांगौ थावखौ

गोथांबो गोमोनबो खालामो आं उम औ उम

औ रं जाग्राखौबो होयो

मारै गाव हारसिंनो जालांखायो लासैनो

ए सेरनैसो बानायबाय आमफ्राय एसे बानाय बावनो नागेरदां सेरथामसो बिदिनो दाथ' आसि थाखा केजि बेफोर बायदि लाबोयो नागेरनानै एसे मोजां मोजांखौ उम

उम

बानायनानै बिदिनो बानायनानै बिदिनो दोनथ'नानै बिदिनो मुजिहोबाय दसे सफ्था खुनैसोआ आमफ्राय बिदिनो बिदिनो बयेम थेमा फिसा फिसा बिदिनो बाजाराव लाबोनानै बिदि सोनानै फानहैनोसै आरो

औ

ए दोनथनसै

औ दे होमबालाय उम दानहरबाय बियो

जाबाय

जाबाय जोंना जाबाय ना